हमरा जे हइ सरकार जे हइ से कोनो मदति नहि कऽ रहल हँ ताहिके लिए बोरिन्ग पम्प सेटसे खेती करै छी प्राइवेट बोरिन्ग हइ आओर प्राइवेट पम्प सेट हइ ओहिसँ खेती करै छी जाहिमे खेतीमे गेहूँ मक्का राजमा धनियाँ ईसब जे हइ से आलू ईसब खेती करै छिए आओर ओहिमे जे हइ से हमरा जे दुइगो पाइ बचै छै से नि जीवन निर्वाह करै छी अपन पम्प पम्प सेट हइ आओर एहिमे ओहिसँ अपन डीजल खरिदकऽ जरबै छिए ताहिसँ खेती करै छिए बिजलीके तऽ सरकारसँ बिजली लेने छी प्राइवेटमे ताहिमे बिजली बिल बहुत जादे आबैए आओर बिजली बिल जे हइ से चारि सओ साढ़े चारि सओ पाँच सओके महिना लगै हइ एहिमे हमे आर जे हइ से नहि सकि रहलिए हँ एहिमे हम सरकार हमरा मदति चाही आओर सरकार मदति नहि करै छथि तऽ हम कि करोँ एहिमे तऽ हमरासभके सरकारसँ मदति चाही आओर अपना जे हइ से खेतीबाड़ी हम अपन कऽ कऽ जीवन निर्वाह करी से चाहै छी आओर विशेष जे हमरा से सरकार जे खाद दै हइ ताहिमे हम बिचौलिआके मारफत या गामके घरके जे अगल बगलके दोकानदारसे खाद खरिदै छी बड़ा महगामे तऽ सरकार ओहिकेलिए भी मदति हमरा नहि करै छथिन हम जे हइ से मक्का उपजाबै छी गेहूँ उपजाबै छी बिचौलिआके मारफत बेचै छिए सस्ता भावमे तऽ ओहिकेलिए सरकार हमरा प्रबन्ध करथि हमरा कर्ज दथि ताकि हम ओहिसँ खेती कऽ सकै छिए आओर विशेष हमे कि कहि सकै छिए सरकार अहाँके से सरकार हमरा मदति करताह आओर बाँकि जे हइ से हमे आर जे अपन जे बेवसाइ हइ जीवन निर्वाह परिवार परिवार से अपन करै छिए जेना जे चलैत दुख दुनिआमे लागल रहै छी हमसभ अपन केनाहु अपन जीवन निर्वाह करै छी परिवारके